गुजरात में मनोरंजन त ॾाढा आहिनि पर असांजे शहर में डेम आहे त हुते माण्हू बरसाति जे मौसम में वेंदा आहिनि अने ॾाढो मज़ो कंदा आहिनि उते वञी करे सभु घरो पंहिंजा नाश्ता पाणी खणी करे उते वेही करे खाईंदा आहिनि अने फोटो बि कढाईंदा आहिनि त उते ॾाढो मज़ो ईंदो आहे अने हिते हर रविवार ते बि माण्हू फिल्म ॾिसणु वेंदा आहिनि उते बि ॾाढो मज़ो कंदा आहिनि अने असांजे शहर में शिवरात्रीअ जो ॾाढो सुठो मेलो लॻंदो आहे पंज ॾींहं त माण्हू उते बि वञी करे खाई पी ईंदा आहिनि अने ॾाढो मज़ो बि कंदा आहिनि अने हिते गिरनार अंबा जी माता जो मंदर बि आहे उते बि माण्हू चढ़ी करे वेंदा आहिनि अने जेके न चढ़ी सघनि उन्हनि लाइ टोलीअ जो बि इंतिज़ामु कयलु आहे त हिते बि असां वेंदा आहियूं त घरो खां नाश्तो पाणी खणी करे उते वञी करे खाईंदा आहियूं अने ॾाढो मज़ो कंदा आहियूं अने असांजे शहर में चालीहो बि ॾाढो सुठो मल्हाईंदड़ आहे हिते ॿारनि लाइ ॾाढा सुठा सुठा अने वॾनि जे लाइ बि ॾाढा सुठा सुठा प्रोग्राम थींदा आहिनि अने चेटीचंड ते बि ॾाढो मज़ो हूंदो आहे अने ॿाहिरां जा ॾाढा महिमान ईंदा आहिनि अने ॾाढो मज़ो बि ईंदो आहे जीअं की हिते सप्रधा में रखंदा आहिनि आरिती जी थाली सॼाइणी ॿारनि जा प्रोग्राम अने जंहिं चालीहो रखियो हुजे त उन्हनि खे प्रोत्साहन करण जो हिते ॾाढो सुठो मल्हाईंदड़ आहे अने असांजे शहर में सोनापुरी मंदर बि आहे साईं सुखराम दास जो त उते बि माण्हू वञी करे ॾाढो मज़ो कंदा आहिनि सत्संगु कीर्तन जो बि ॾाढो लाभ वठंदा आहिनि ऐं सिंधी समाज जो हिते नवरात्रीअ जो बि प्रोग्राम थींदो आहे त हिते बि माण्हुनि खे वञी करे ॾाढो मज़ो कंदा आहिनि अने हिते बि ॿारनि जे लाइ प्रोग्राम ॾाढा सुठा रखंदा आहिनि अने ॿारनि खे अने वॾनि लाइ ॾाढो सुठो इंतिज़ामु कयलु वेंदो आहे जीअं की नाश्ता पाणी बि ॿाहिरि स्टॉल लॻंदा आहिनि अने माण्हुनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे अने हिते बि छेले सभिनीनि ॿारनि खे अने वॾनि खे ॾाढा सुठा सुठा ईनाम मिलंदा आहिनि अने ॾाढी मौजु कंदा आहिनि ऐं असांजे शहर में होलीअ जो बि ॾाढो सुठो त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि जीअं की हिते होलीअ खां ॿ ॾींहं अॻु मायूं पंहिंजी रीति मर्द पंहिंजी रीति हिते रांदि रमंदा आहिनि ऐं हुते बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं हिते रेस्टोरेंट्स बि ॾाढा सुठा आहिनि होटलियूं बि ॾाढी सुठियूं आहिनि ऐं माण्हू हुते बि खाई पी करे मौजु कंदा आहिनि अने असांजे हिते शहर में वॾो गुरुद्वारो साहिब जो मंदर बि आहे त हुते बि ॿीं टी महिने सुठो सुठो प्रोग्राम रखंदा आहिनि ऐं प्रोग्राम में ॿारनि खे ॿाड़ीअ सां जोड़ींदा आहिनि अने उन्हनि खे ॾाढी सुठी सिख ॾींदा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि ॾाढा सुठा सुठा प्रोग्राम रखंदा आहिनि ऐं प्रभात फेरीअ जो बि ॾाढो सुठो नमूनो नमूने कढंदा आहिनि अने हिते घणो ई घुमण जो आहे अने मॉल बि आहिनि हिते त मॉल में बि माण्हू वञी करे घुमंदा आहिनि अने पोइ हुते मॉल में ई अंदरि ॿारनि जे लाइ चोॾियल चक डौड़ सभु हूंदा आहिनि हुते बि ॿारनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे अने असांजे हिते भवनाथ मंदर जे पासे में सभु माण्हू छंछर अने रविवार ते टिफिन घरो ठाहे करे उते वञी करे वेही करे खाई करे सॼे परिवार सां मौजु कंदा आहिनि अने हुते बि ॿारनि जे लाइ चोॾियल चक डौड़ चिकला हूंदा आहिनि अने उते ॿारनि खे बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे त सभु परिवार गॾिजी करे असां घुमणु वेंदा आहियूं